हैलो मैम नमस्ते मैडम तुस छुट्टियां बड़ियां मारा दे साढ़ा सिलेब्स पिच्छें रेही जाना ते पेपर बी आने आह्ले ते तुस छुट्टियां घट्ट मारो साढ़ा सलेब्स कवर कराई ओड़ो ठीक ऐ मैम धन्यबाद